हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह सिलाई कढ़ाई बिनाई होता है हमारे इधर का जो मैडम है बहुत अच्छे से सिलाई बिनाई कराती है बाजू में उधर हमारे पास रामनगर एक बाजार है वहाँ पे सब लोग करने जाते हैं फिर उसके बाद सिरसा है मेजा रोड है ऊंचडीह है बहुत सारे जगह हैं कि जहाँ पे मैडम लोग दुकान खोल के बैठी हैं वहाँ सब लोग सीखने जाते हैं सीख लेते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं वो भी कहीं दुकान डाल सकती हैं वो भी कहीं सिखा सकती हैं उसके आगे दूसरी लडकियां जाती है वो भी बहुत जिसको इच्छुक है अपना सिलाई बिनाई कर सकती है सीख सकती हैं रोज अगर ज़्यादा उसका सार्टिफिकिट मिल गया तो कहीं दुकान डाल के अपना भी सिखा सकती हैं और हमारी इधर हमारे गाँव में भी सिखाया जाता है गाँव में सिखाया जाता है गाँव की लडकियां बहुत सारा सिलाई बिनाई कढ़ाई पेंटिंग सीखने आती हैं सीखने आती हैं वो भी सिखाई जाती है हमारे इधर आजू बाजू की लडकियाँ बहुत सारे सीखने आती हैं कढ़ाई सिलाई बिनाई फेसियर हो गया जैसे सब लोग जो चल रहा है वो अब सब सिखाई जाती हैं सीखने के बाद सब लोग अपने अंदर नालेज लाते हैं कि हम कहीं दुकान डालें अपना भी खोलें अपने फिर कस्टमर बनाएं सब लोग को सिखाएँ हम भी सिखाएँ सब को बहुत अच्छा लगता है कि हम भी सिखाएँ सब लोग सीख एक दूसरे से सीख के अपना दुकान डालती हैं तो सिखाती हैं तो ऐसे ही ऐसे गाँव देश में सब उत्तर प्रदेश में हमारे चल रहा है कि हम सिलाई बिनाई कढ़ाई कर सकते हैं सबको नालेज है कि आज के उत्तर प्रदेश में हमारे आज की लडकियां सब सक्षम है कि पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई लिखाई में सिलाई बिनाई में बस बहुत अच्छे से चल रही हैं पहले के जमाने में क्या था कि कुछ नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी से शादी विवाह कर देते थे माँ बाप गरीबी चल रहा था इसलिए अपने घर जा के गृहस्थी में सब हो जाते थे इसलिए कोई किसी का लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती थी आज के ज़माने में बहुत है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है कि सब लड़की अपने पैर पर हो के अपना भी खर्चा संभाल सकती हैं किसी की परिवार के सहारे नहीं हैं अपना अपने से खर्चा खुद उठा सकती है उस लायक माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और उनको गुण सिखाया सिलाई बिनाई कढ़ाई पेंटिंग हर कुछ सिखाया तो तो अपना भई जिसके पास दिमाग है जिसका फेवर चल रहा है वो तो सीख के अपना पैर पर चल रही है तो अपना कहीं भी दुकान डाल के दूसरों को सिखा सकती है अपना दो पैसा का कमाई करती है अपने बच्चों के लिए आगे का भविष्य बनाती है आगे का भविष्य बना के अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से उनको दिल दिमाग से समझाती है ज्ञान देती है कि देखिए बच्चों ऐसे हमने किया था हमारे माँ बाप से ऐसे किया हमने ऐसे किया तो आप भी ऐसे करिए क्योंकि जब ऐसा हम लोग सिखाएंगे तभी न सब आगे बढ़ेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से चल रहा है हर चीज चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में आज के लड़कियां हैँ लड़कों हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई